भारतमे तऽ हम बाइकसँ बहुत जगह घुमि लेलियइ यऽ लेकिन एक दू जगह जाना छै की हम बाइकसँ नहि गेलियइ यऽ लेकिन ओतय हम जाइ लए चाहय छियै जेनाकि बाबाधाम छै झारखण्ड छै ई सबमे हम बाइकसँ घुमय लए नहि गेलियइ यऽ लेकिन बाइकसँ हम जाइ लए चाहय छियै बाबा धामके शेयर करय लए चाहय छियै ओतय हिन्दू धर्मके बाबा छै मतलब भोलेनाथके मन्दिर छै उसब जगहमे हम बाइकसँ एकबेर जाइ लए चाहय छियै घुमय लए चाहय छियै दर्शन करय लए चाहय छियै मतलब बाइकसँ जाना चाहय छियै बहुत अच्छा लागय छै बाइकसँ घुमयमे तऽ ई लागि जाइ छै ने बाइकसँ हम घुमय लए जाइ लए चाहय छियै बहुत भारतमे तऽ सभी जगह घुमि लेलियइ यऽ लगभगमे बाइकसँ फिर भी एना कोनो कोनो जगह छै मतलब कि वहाँ बाइकसँ नहि गेलियइ यऽ लेकिन जाइ लए चाहय छियै बाइकसँ जेनाकि झारखण्ड भए गेलय बाबाधाम भए गेलय और कहीं कहीं जगह छै कि ओतय नहि गेलियइ यऽ लेकिन जाइ लए चाहय छियै बाइकसँ सफर करय लए चाहय छियै बा बाबाधामके सफर करय लए चाहय छियै बाइकसँ ओतय जा कए बहुत तरहके मतलब किछु देखय लए चाहय छियै अच्छासँ घुमय लए चाहय छियै बाइकसँ झारखण्ड भए गेलय बाबाधाम भए गेलय जेना दिल्ली भए गेलय पटना भए गेलय मतलब हम बाइकसँ हीँ घुमय घुमय लए चाहय छियै बाइकसँ घुमय लए हमरा बहुत अच्छा लगय छै भारतमे तऽ मतलब सभी जगह घुमिये लेलियइ लेकिन भारतसँ किछु अलग जगह जाइ लए चाहय छियै घुमय लए चाहय छियै ताकि बाइकसँ जेबय तऽ अच्छा लगतइ घुमयमे हर जगह बाइकसँ जा सकय छियै घुमि सकय छियै इएह खातिर बाइकसँ घुमय लए चाहय छियै